बाला राया मापारी हे आठ जानेवारी नायटीन ट्विन्टीनायन ह्या दिसा जाल्ले ते आजाद गोंमतक दल हे तांकां स्वतंत्र खातीर लडताले तांच्यानी पुर्तुगेजां पासून गोंयाक सुटका दिवपा खातीर जायते फावटी ते झगडलें तें गोंयचे पयलें स्वतंत्र सेनानी ते अस्नोडा बार्देस तालुका गोवा हांगा जाल्ले ते आजाद गोंमतक दलाक वावुरताले तशेंच तांच्यानी पोर्तुगिजा पासून मुक्ती मेळोवपा खातीर पुर्तुगीज पोलीस स्टेशनाचेर जायते हल्ले केल्ले तांच्या वांगडा आनीक खुबशे सेनानी आसले बालाराय मापारी हांच्यानी हल्लो केल्लो आनी तेन्नाच तांकां एका पुर्तुगीज पोलिसान पळयिल्लो तें थंयसले वेपन्स ताच्यो बंदुको चोरून हाडटाले ते करताना तांकां पुलिसानी पळयल्ले ताच्यानी ताका गट्ट धरले आनी त्या पुर्तुगीज पोलिसान ताका मर पर्यांत मारलें